हमारे किसी आकाशीय पिंड घटना जैसे ग्रहण या धूमकेतु लगता है तो उल्का पिंड जैसे होता है तो हम लोग जो हैं ग्रहण लगने के बाद खाना नहीं भोजन नहीं बनात बनाते हैं और भोजन नहीं खाते हैं और ग्रहण लगने के बाद स्नान करते हैं और जो जो प्रक्रिया है जैसे है हर एक है तो उसको जो किया जाता है हम करते हैं जैसे ग्रहण लगने के बाद कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर पाते हैं तो भोजन नहीं करना है भोजन नहीं किया जाता और और ग्रहण लगने के बाद ग्रहण लगता है तो ऊपर में आकाश में उल्का पिंड का चमक दिखाई देता है ओ उल्का पिंड का चमक जो होता है धूमकेतु जो व्यक्तिगत रूप से देखा है और इसके बारे में बारे में हमको आकर्षित होता है कि ग्रहण लग गया है और ग्रहण लगने के बाद जब हमें पता लगता है तो हम स्नान हम भोजन नहीं ग्रहण प्राप्त करते हैं और स्नान करने के बाद जब तक ग्रह समाप्त समर्पित नहीं होते हैं तब तक हम भोजन नहीं करते हैं और ग्रहण ख़त्म होने के बाद जो होता है पुनः व्यक्तिगत करते रहते हैं ग्रहण ख़त्म होने के वजह से आकाशीय पिंड हुआ ग्रहण धूमकेतु व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं जा सकता ग्रहण लगने के बाद आकर्षित बल्ब से देखा जाता ग्रहण लगने के बाद जैसे अस हम जाते हैं तो भोजन नहीं करते हैं भोजन ग्रहण नहीं करने के बाद